ہاں ہیلو سر ہیلو مجھے کچھ اسٹیشنری کے سامان چاہیے تھے مل جائیں گے ہاں آپ کے پاس پین میں کون کون سی کوالٹی ہے اچھا جی ہاں مجھے سیلو کمپنی کے پین چاہیے تھے آں تو پچہتر پین ہو جائیں گے آپ کے پاس اور کاپی میں کون کون سی کوالیٹی ہے آپ کے یہاں اچھا تو پرکاش کمپنی کی نوٹ بک ہوں گی آپ کے پاس

ہاں تو مجھے یہ سو چاہیے تھے پرکاش کمپنی کی نوٹ بک اور پینسل میں کون کون ہاں اور پینسل پینسل سر اور پینسل میں کون کون سی کم مطلب کی کوالٹی ہے آپ کے یہاں تو نٹراج کمپنی کے ہوں گے نا آپ کے پاس ہاں تو یہ جی ہاں پچہتر چاہیے تھے مجھے پچہتر اور ربڑ آپ کے پاس ہو جائیں گے اچھی کوالیٹی کے جی تو ربڑ میں کون کون سی مطلب کی کوالیٹی ہے آپ کے یہاں جی تو ربڑ مجھے مطلب کی کم سے کم دس پیس چاہیے کب تک کھلی رہتی ہے ہے آپ کی دکان اچھا اوکے اوکے اوکے اوکے تھینک یو میں آؤں گا لینے ہاں میں آؤں گا لینے اوکے تھینک یو